आइ काल्हि भारतके नर्तकीपर बॉलीवुड पूरा अपन जीवन निछावर केने छै ओहिपर तऽ हुनकर सभटा कारोबार चलय छै नर्तकी नहि रहे तऽ बॉलीवुड किछु नहि आइ काल्हि ओकरे लएके जनताक प्रभावित कएके लाखक लाख रुपैआ करोड़ो करोड़ रुपैआ कमाए छै अगर नर्तकी नहि रहे तऽ हुनकर कोनो भी कार्यक्रम सफल नहि हेतय ओहि दुआरे ओसभ नर्तकीके बेसी सहयोग लए छथिन एहिमे बहुत तरहके आइ काल्हिके डिस्को गीतसभ आबि गेलयए पुरानका चीजसभ तऽ खतम भऽ गेलैए आइ काल्हि नया गीतसभ चललयए जेकि सभटा बॉलीवुडसभ वएह नर्तकी सभके आनैत छै जे कि आइ काल्हि आइ काल्हिके युगके मुताबिक गीतसभ गाबय छै पुरानका गीत आब कहाँ रहलै मुकेश सभकेँ शारदा सिन्हा सभकेँ ओसभ गीत कहाँ रहलय आब एहसभ गीत रहि गेलयए जेकि नर्तकीसभ गाबैत छै